हेल' अ नोङो बाक्सानि लक्समिमोन ना अ आं क'क्राझारनिफ्राय होन्दों आं क'क्राझारनिफ्राय होन्दों अ माने नोंसिनि बाक्सायाव माबायदि माबायदि बेरायथाव थाव जायगा दङ

जोङो मानि पिकनिक जानो थाखाय थांनो नागिरदोंमोन र' बाक्सासिम बिदिनो जायगानि अ

थांफेरैखाय थांफेरैखाय मिथिलाय लाङा ना ओंखायनो जायगानि मानसिनाव खबर लाहरदोंमोन आरो एसे थांनायाथ' नै जानुवारियाव थांनो नागिरदोंमोन

ना जों ओरैहाय थांनो नागिरदोंमोन जायखिया बास गंसेसो बुरजानो लोगोफोर जमानो पिकनिक जानो थाखाय

अ अ फुङावनो थांनोसै एसे जायगायाबो लामायाबो गोजान नालाय ओंखायनो थाब थांनोसै र' ओं ओं दा आरो पिकनिक जानायनि दिन नालाय बयबो थांसावो ओं औ दे होमब्ला थांजागोन बा